नल जलके व्यवस्था भेलाकेँ बाद जे छै से मानि लिअ बहुत फायदा भए रहल छै एक तऽ पानीमे जे छै से आयरनसभ रहैत रहय ई पानी जे छै से स्वच्छ आबैत छै आ व्यवस्थो लगभग जे छै से बहुत बढ़िआँ छै एहि दुआरे जे पानी लगभग बढ़िआँ दए रहल छै या कतहुँ कोनो तरहकेँ गड़बडियो भेल तऽ फेर खबर भेल तऽ ओहि तरहकेँ व्यवस्था कयल गेल छै जे आबिके फेर ठीक कए दय छै आ ओहिसँ पिबैके मालजालके व्यवस्था तकरा बाद जे आरो बाड़ियो झाड़ीके पटबैके लिए इहो सभमे जे छै से बहुत बढ़िआँ ढ़ंगसँ काम आबि रहल छै आ कोनो तरहकेँ पानी जे छै से सभसँ बहुत बढ़िआँ एहि एहिसभ क्षेत्रमे पानीके बहुत दिक्कत रहै बढ़िआँ पानी कलसँ चापाकलसँ आयरन निकलैत रहै लेकिन आब जे छै से स्वच्छ पानी मिलै छै आओर जे छै से मानि लिअ ईसभ काज खूब बढ़िआँ ढ़ंगसँ भए रहल छै आर जे छै से पानी पीनेसँ मानि लिअ बहुत तरहकेँ पहिने रोगसभ होयत रहै पानियोके लएकऽ आब ओसभ जे छै से नहि भए रहल छै ओसभमे कमी एलय हँ आ ई स्वच्छ पानी बहुत जरुरी रहै ई मिल रहल छै ई कमसँ कम बहुत नीक चीज छै